हॅलो आं आं आं हय आं बरें तें हांव हांव कितें करूं तुमी तुमचें मनाय घालून तुमी करपाचें हांव किदें करूं आमचें काम ना डस्टबीन घालपा जाय डस्टबिनांतले घातले की लोक व्हरतले ते कचरो व्हरणारे तुमी भायर किदें उडयता थंय जाणा डस्टबिनान घालपा जाय कचरो मागी तुमचे मिस्टेक तुमगे मिस्टेक ती म्हाजी मिस्टेक ना हांव डस्टबीन हाडून दवरपाक काम केलें तुमी घाला मागीर कसो व्हरणारे व्हरतलें डस्टबिनान घातल्या कचरो व्हरणारे व्हरतले न्हू ते दीस तो रातचो कोण दवरलो पळोपा मणीस दिसाचे कोणतरी कोणूय कोणूय येवन केन्नाय उडयतलो केन्नाय वयतलो तेका मणीस घेवन कोता येता तुमचें तुमी न्हू तुमचें तुमी पळोवपाचें सगळ्यांनी घालूंक जाय डस्टबिनान म्हाका गोरवां म्हळ्यार मणशान तुमी चितूंक जाय न्हू आमी आमचो काम केल्लय पंचायतींतल्यान डस्टबीन दवरलेले आहा मागीर मण मणशां गाडी घेवन घेवन वयता मागीर ते तुमगे प्रोब्लम आमचो कांय ना आमगें काम केलें डस्टबीन दवरपाचें कचरो व्हरपाचो तुमी डस्टबिना उडयना जाल्यार गोरवां भायल्यान खातली गोरवां मरता म्हण तें आमकां लागना तुमी उडयता तुमी करपाचें तेंच न्हू तुमच्यांनी चिंतूं जाय न्ही मणशांनी तो तर दिसा दिसा येवन कचरो व्हरता आतां व्हरना जाल्या तेंचो प्रोब्लेम आसलें न्हू तें व्हरता आं तूं उडयना जाल्या आमी कितें करपाचें डस्टबीन दवरलेले आतां आसूं जात न्हू डिजायन दवरलें कसलो व्हरपाचें तें आसूं जात न्हू तुमगे प्रोब्लेम ना तें तें तुमगे प्रोब्लम न्हू तो तुमी सगळ्या मणशांनी चितूंक जाय आपल्यान निवळ जाय जाल्यार आपूण बाबा डस्टबिनान दवरलो कचरो वोलो कचरो सायडीन गेलो सुको कचरो जाल्यार दोन डस्टबिनां डस्टबिना सारके घालपाचें भायर उडोवपाक गरजच ना न्हू भायर उडयल्यार तुमकां प्रोब्लोम तो म्हाका कांय ना ते म्हाका लागना आं

आं आतां तुमी पयशे काडा आनी घाला पंच्याक लागना तें आमकां गव्हरमेंट कांय पयशे दिता कसलो कोण दिता बरें बरें केमे कॅमेरा घालपा मागीर कॅमेरा घातल्या पासून मनशान तशेंत केलें जाल्या मागी आमी कांय करपाचें बरें आनी आनी कितें प्रोब्लम आसा बरें जाता ओके बरें चल